औ औ औ आंनावनो नांदों दे

औ औ दा जुनआवथ' जोंनि आंगनबादियावबो बिफां गायनायखौ सोरखारा जोंखौबो बिथोन हरखादों नालाय अ बेयाव नोंथाङा बाहागो लाजागोन दे जों खुदियाफोरखौ लानानै बेयाव बिफांखौ गायनो नागिरखादों

अ अ अ जागोन दे थारमाने आंबो गामिनि रायजोफोरखौ सानैसो लानानै गामिनि बिमाफोरखौ आरो खुदियाफोरखौ लानानै जोंबो बे प्र'ग्रामखौ खालाम खानांगौ जोंनाव बेनिखायनो बाहागो लाफैबा मोजां मोजां मोजाङानो नांदों दा फ'न हरनायखाय आं मोजां मोनदों

अ जोंनाव गासै अंगनबादियाव ख स्रेनिखौल' लानाय जायो नालाय बे ख स्रेनियाव गासै अथ्र' जन दं दा खुदियाफोरा औ जिदाइन जोन बिसोरो बिदिनोसै माब्लाबा सोरबा सुबिदा असुबिदानि थाखाय माब्लाबा प्रेजेन्ट माब्लाबा सासे सानै एबसेन्ट जायो आरो बिसोरखौ जों सम सम आरो संनानै जाहोनाय जायोना फ'न हरनायनि सिगां माने जोंनिफ्रायबो प्रग्राम फैखादों नालाय जों गायनायनि प्लेनखौ खालामखादों दंफां गायनायखौ जोंनो आरो सरखारा दंफां फांनै हरखादों आरो अ बेनिखायनो जोङो दंफांखौ गायनायनि प्लेन खालामखादोंमोन औ जागोन दे अ अ जागोन दे आं मैयानो गारजेनफोरखौ खिन्थाखादों ओमफ्राय दा जोङो बेवहायनो फथ'फोर लालायनिसै नामा फथ' लानायनि जोंहा बेखौ अनलाइनाव हरनांगौ नालाय दंफां गायनायखौ ओमफ्राय जोङो जयैनो खालामनानै हरनोसै दे होनबा जोंहाबो प्रग्राम दंखायो नालाय

जागोन दे जागोन

औ औ जागोन दे अ ओं जागोन दे जागोन दे